ब्रह्माण्ड आओर ओकरा रहस्यो के बारेमे हमरा सभसँ जादा आकर्षण ई लागैत छै की ब्रह्माण्डमे अभीके समयमे आठटा ग्रह बताए रहल छै हमसभ बचपनसँ पढ़िते एलिए की ब्रह्माण्डमे आठटा ग्रह छै आठटा ग्रहमे हमरा सभसे जादा लागि रहल छै की मंगल पर सभ जीवनक उत्पत्ति छै किआकि मंगल ही एक ऐसा ग्रह छै जहाँपे पानी पाओल जाइत छै मंगल ग्रह पर बहुत सारा सेटेलाइट भेजल गेलय हँ आओर सेटेलाइटके द्वारा ई पता कयल गेलय की कुछ साल कुछ हजारो साल पहिले मंगल ग्रह पर जीवनके उत्पत्ति रहै लेकिन मंगलपे केओ बड़ा पत्थरक गिरै द्वारा सारा जीवन नष्ट भए गेलय ई दुआरे मंगलपे मंगलपे काम चलि रहल छै मंगल ग्रहपे हमरा आओर ई लागय छै की धरती जेना आओर केओ ग्रह छै जेना धरती धरतीपे जल वायु सारा चीजके व्यवस्था छै धरती जेना एकटा आओर ग्रह भए सकै छै ब्रह्माण्डमे ई लागि रहल छै लेकिन अभीके समयमे मंगलपे जादातर काम चलि रहल छै लगभग सत्तर पचास सालसँ चाँदपे कोई व्यक्ति नहि गेलै पचास साल पहिले चाँद पर व्यक्ति गेल रहै लेकिन पचास सालसँ लगभग चाँद पर व्यक्ति केओ नहि गेलै एकरो पीछा पता नहि की छै आओर मंगल मंगल ग्रहपे की रहस्य मंगल ग्रह अपने आपमे एकटा रहस्यमइ ग्रह छै वहाँ किछु साल किछु हजारो साल पहिले तक जीवन रहय लेकिन पता नहि जीवन किया नष्ट भए गेलय अभीके समयमे मंगल ग्रह पूरा सूखा छै वहाँ पानीके व्यवस्था छै लेकिन पानी वहाँ सॉलिड पानी वहाँ द्रव पदार्थ मे पाओल जाइत छै पानी ओतए बढ़िआँ पदार्थमे नहि छै ओतए न ही हवा पाओल जाइ छै बहुत सारा दिक्कत छै ओहि ग्रहपर मंगल ग्रह छै आओर ब्रह्माण्डमे टोटल आठटा ग्रह भेलए आठटा ग्रह छै आठो ग्रहमे जीवनके उत्पत्ति मात्र धरतीए पर छै धरती ही एक ऐसा ग्रह छै जतए जीवनके उत्पत्ति छै ब्रह्माण्डमे एकटा हमरा तारो के लागैए तारा की चीजसँ बनय छै आओर तारामे की रहै छै जे ओ धरतीसँ हम तारा के देखै छियै चमैक रहल छै एकर पीछा की कारण छै ई आइ तक हमरा पता नहि चललै ताराके हम धरती परसँ देख रहल छियै ताबो ओ चमैक रहल छै एकर पीछा कारण की छै ब्रह्माण्ड तारा धरतीसँ एतेक दूरीमे कैसे दिख जाइत छै आओर सभ ग्रह पर तारा किआ नहि दिखाइ दैत छै ईहोसभ पीछा बहुत रहस्यमयी छै